ہماری کمیونٹی میں بہت سے میرج ہال ہیں جیسے کہ گرین پیلس ہے پلازا ہے جہاں پر کہ جو میرج ہو ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ میرج کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہاں پہ لوگ پارٹی بھی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے کمیونٹی میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں پارٹی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایونٹس ہو تو وہاں پہ وہ لوگ اکٹھا ہو سکیں